हैलो तव्हां नंदलाल ॻाल्हायो था उबर सां हाणे मां उबर बुक कई आहे उल्हास नगर वञण जे लाइ मां कॾहिं जा लाको हेठि बीठो आहियां तव्हांजे ऐप में ॾिसण में अचे थो की तव्हां मुंहिंजे लोकेशन ते बीठा आहियो मां कॾीहिं जा लाको हेठि बीठो आहियां मुहिंजे भाउ सां हुन जी तबियत ख़राबु आहे तव्हां किथे आहियो जल्दी अचो हिते मुंहिंजी लोकेशन कलैक्टर्स कोलोनी में आहे तव्हां किथे आहियो न तव्हां जाम अॻियां हली वियो आहे यू टर्न खणो ऐं फस्ट राइट हणिजो फस्ट राइट हणी करे लेफ्ट हणिजो मां अरे तव्हांखे हिकु गेट ॾिसण में ईंदी हा हुते ई हेठि बीठो आयां तकिड़ो अचो मूंखे जल्दी उल्हास नगर पहुचणो आहे हा लेफ्ट हणी करे राइट हणो ऐं गेट आहे हुते ब्राउन कलर जी गेट आहे मां हुते ई हेठि बीठो आहियां ठीकु आहे